جی میرا نام عابدہ سلطانہ ہے اور میں اپنی زندگی کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی میرے والد والدہ نے ہمیں تعلیم دینے میں بہت جد و جہد کی ہے اس وقت میں تعلیم کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی تھی خاص طور سے لڑکیوں کے لیے لیکن میں اپنی والدہ کو اس چیز کا کریڈٹ دینا چاہوں گی کہ میری والدہ نے ہمیں پہلے مدرسوں میں پڑھایا جہاں پہ ہمیں اردو لینگویج سے انٹروڈیوس کرایا گیا اور کافی اچّھے طریقے سے ہمیں اردو کلاسز دی جاتی تھیں دینی تعلیم دی جاتی تھی بہت اَچّھی اَچّھی اس میں کتابیں ہوا کرتی تھی جن میں بہت اَچّھی اَچّھی نظمیں ہوا کرتی تھی جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچّوں کو اردو لینگویج میں بہت سہولیتیں بالکل نہیں دی جا رہی ہیں جو کسی وقت میں ہمارے زمانے میں ہمیں دی جاتی تھیں پھر اس کے بعد ہمیں اسکولی تعلیم دی گئی اسکولی تعلیم میں میں نے دسویں کلاس تک پڑھائی کی ہے جو سرکاری اسکول سے ہی میں نے پڑھا ہے اور یہ بھی میری ماں کی ہی جد و جہد ہے میں اپنے خاندان کی پہلی واحد لڑکی تھی جس نے دسویں کلاس تک پڑھا میں بہت بہت شکرگزار ہوں اپنے ماں باپ کی کہ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا اور میں پھر ان کی دی ہوئی نصیحتوں کو اپنے عمل میں لاتی گئی پڑھائی سے ہم میں بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ آتا ہے زندگی جینے کا سلیقہ آتا ہے مجھے پڑھائی کا بہت شوق تھا لیکن جیسے زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں کچھ مجبوریوں کی وجہ سے آنکھ سے پڑھائی چھڑا دی گئی اور اس کے بعد پھر میری شادی ہوئی شادی کے بعد جب میرے شوہر کو پتا چلا کہ مجھے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے تو انہوں نے مجھے حوصلہ دیا کہ تم آگے بھی پڑھو اور پھر میں نے پرائیویٹ پڑھائی کر کے ٹوئلتھ پاس کی ٹوئلتھ پاس کرنے کے بعد کیوں کہ مجھے لکھنے کا بہت شوق تھا تو میں نے جو آس پاس ہمارے جو بھی کچھ ہوتا تھا میں اسے بہت زیادہ ان چیزوں سے متأثر ہوتی تھی اور ان چیزوں کو میں ایک یہ دیکھتی تھی کہ یہ کس طریقے سے ہم اسے پوزٹیو اس چیز کو ہم کر سکتے ہیں اسی چیز کو لے کر جب میں نے لکھنا شروع کیا تو میں ہر بات کو اس جگہ لے کر جاتی تھی جو پوزیٹیو ہو پھر اس طریقے سے میری جرنی آگے ہوئی اور میں لکھتے لکھتے مجھے اتنا شوق تھا لیکن یہ کر کے میں لکھتے لکھتے ایک اچّھی افسانہ نگار بنی دو ہزار تیرہ میں میرے ایک افسانے کو رسالے میں شائع کیا گیا اور اس زمانے میں زیادہ انٹرنیٹ کا زمانہ نہیں تھا وہ موبائلس کا زمانہ نہیں تھا اس ٹائم میں لوگ زیادہ دلچسپی رکھتے تھے ڈائجسٹ پڑھنے کی میگزینس پڑھنے کی تو جو بھی میں لکھتی تھی مجھے الحمد لِلّہ ہر ڈائجسٹ میں جگہ ملی لکھنے کی اور لوگوں نے کافی پسند کیا اس چیز کو